کووڈ نائنٹین وبائی مرض کے دوران میرے علاقے میں سفر اور سیاحت کافی متاثر ہوئی لاک ڈاؤن نقل و حرکت پر پابندی اور حفاظتی اقدامات کی وجہ سے سیاحوں کی آمد کم ہو گئی مقامی کاروبار بند ہوئے اور معاشی سرگرمیاں سست پڑ گئیں